जी भैया कौन

हाँ जूता शू शूज़ एंड चप्पल के यहाँ

नहीं नहीं मैंने सही दिए शूस नहीं भैया मैंने इतने अच्छे सूस दिए हैं आपको पूरी क्वालिटी अच्छी है उसकी आपकी वाइफ़ ख़ुद देख कर ले गईं हैं नहीं मैंने आपको इतनी अच्छी कंपनी के शूस दिए आपने घर पर ले जा नहीं नहीं मैंने आपकी वाइफ़ ने ख़ुद पसंद किया इतने अच्छी कंपनी के थे तो आपकी वाइफ़ को देख कर ले जाना चाहिए ना भैया तो भाई दुकान हमारी है तो भाई आपकी वाइफ़ को भी देख के लेना चाहिए पहली बात तो सही सही शूस दिए हैं ना कि ग़लत दिए वो कंपनी भी अच्छी है मतलब इतनी लोकल भी नहीं है वो कंपनी भाई आप आपकी वाइफ़ कल देख कर ले गई हमने पूरा सही जूते चप्पल दिए थे कल तो बाटी नहीं निकली थी ना जूते की सिलाई निकली थी

भैया आपकी ग़लती है पूरी नही भैया आपकी ग़लती है इसमें मेरी कुछ ग़लती नहीं है आपकी वाइफ़ को देख कर लेना चाहिए था ना आप आप साथ में आ जाते आप देख लेते आपकी ग़लती है इसमें मेरी ग़लती नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता माफ़ कीजिए मुझे नहीं भैया मैं मैं कुछ नहीं बोल सकता मैं आप आप आपने मेरे दुकान से सामान लिया है मैं मानता हूँ लेकिन मैंने घटिया समान नहीं दिया मैंने अच्छा सामान दिया है आप मेरे दुकान पर उस चप्पल और उस शूज़ दोनों ले आइए अपन बात कर लेते हैं मिलकर जी कब तक आ रहे हैं आप मैं दस बजे तक दुकान पर हूँ हाँ सुबह साढ़े नौ बजे खुलती है जी जी